आं हालो गूड मोर्निंग टिचर हांव हांव आरव पागीले आरव पागीले पेरेन्ट उलयतां मम्मा उलयता तेजी म्हाजो चलो तुमचे स्कुलांत सिक्सथाक शिकता तुमी क्लास टिचर न्ही तेजी हां तो न्ही राती खूब्ब बरो नाशिल्लो जोर येतालो आनी थंडी आसा तेका सो आयज राव म्हण सांगिल्लें तेका तरी आसतना तो गेला स्कुलांत आतां तो कसो आसा तें खबर ना मेडिसीन दिल्ली तेका हांवें सकाळी तरी आसता तेका आफ्टर फोर अवर्स अशें तेका यें येता फिवर येता तो आयकन लागून गेल्लो तो हांव एक अकरांक सुमार तेका व्हरपा येवपा सोदतालें

ना ना रातीत आं तेन्ना तें वाय् होय होय तेन्नाय बरो नाशिल्लो टेस्ट बी केलां पूण डाॅक्टरान सांगिल्लें तेन्ना वायरल म्हण तें तो तसोच मदीं मदीं चालू आसता तेका एक एक म्हयन्यानी डाॅक्टरागेर व्हरचेंच पडटा सो आतां परत बरो ना म्हळ्यार आयकना हेका लागून गेला सांगिल्लें राव म्हण घरा एटलिस्ट एक दोन दीस सुशेग घे म्हण सांगिल्लें घरा कडेन पूण ना आयकन गेलो तो सो अकरांक सुमार येवन वतां हांव आनी पिडीयट्रेशनाक दाखयता ना आतां कांय ना आतां डाॅक्टर कितें सांगता तें पळोवपाचें ना ना ना आतांच परत स्टार्ट जालां इतले दीस बरो आशिल्लो तो

होय इकरांक सुमार येता होय होय बरें होय तुमीय मात्शें सांगा टिचर तो आयकना आयकुंकू रेडी आसना मात्शें सांगून पळया होय होय आनी म्हाजो धाकटोय चलो न्ही म्हाजो धाकटोय चलो फिफ्थाक आसा सो येता आसतना तेकाय घेवन वता वता आसतना पण ना जाल्यार परत येवचें पडटलें म्हाका होय मात्शें प्लीज सांगात होय होय नाल्यार परत येवचें पडटलें म्हाका हां बरें होय बरें आं टिचर बरें हाय